ہاں ہاں وعلیکم السلام اچھا ہاں اچھا آپ کی طبیعت خراب ہے آپ کا نام کیا ہے عبد المعید اچھا یہ بتائیں آپ کی کیا پرابلم ہے کیا پریشانی ہے آپ کو اچھا تو آپ نے یہ بتا سکتے ہیں آپ میں کچھ پوچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کھانا کھایا تھا وہ کیا کھایا تھا اچھا تو میں چاؤم پوچھنا چاہتا ہوں جو وہ آپ نے کھائی تھی تو وہ زیادہ کوانٹٹی میں کھائی تھی یا کم کوانٹٹی میں یا نارمل جو آپ کھاتے ہیں اچھا تھوڑا زیادہ ہوگیا تھا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کو اس کی وجہ اور اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی دوسری پرابلم اچھا سر میں آپ کو درد ہو رہا ہے سر میں درد کب سے ہو رہا ہے اچھا جب آپ اچھا کوئی نہیں میں آپ کو یہ دوا لکھ دیتا ہوں اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ فون زیادہ یوز کرتے ہیں کم یوز کرتے ہیں اچھا کوئی نہیں آپ گھبرائیے نہیں بالکل بےفکر رہیے میں آپ کو دوا لکھ دے رہا ہوں وہ دوا آپ کو کھانی ہے اور اس طرح آپ کو کچھ پرہیز کرنا ہے ابھی بہت ہلکا کھانا کھانا ہے آپ کو کھچڑی استعمال کرنی ہے ابھی جب تک آپ صحیح نہ ہو جائیں اور میں جو دوا لکھوں گا آپ کو دوا کو ناغہ نہیں کرنا ہے کنٹینوسلی کھانا ہے میں آپ کو تین دن کی دوا لکھ رہا ہوں اور تین دن تک آپ اس کو کنٹنیو کھائیے پھر اس کے بعد آپ کی کیا طبیعت ہوتی ہے جیسی بھی طبیعت ہوگی اس کے بارے میں آپ مجھے پھر سے اطلاع کیجیے گا اور ایک بات اور آپ فون تھوڑا استعمال کیجیے اور یہ دھیان رکھیں جب آپ فون لیٹ کر کے تو ہرگز ہی استعمال نہ کیجیے کیونکہ اس سے جو آپ کا سر درد ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے یہ کچھ دوائیں میں آپ کو لکھ رہا ہوں آپ اس پہ عمل کیجیے ان شاء اللہ آپ بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہے شکریہ